मुख्य कलाएँ या शिल्प की है शिल्प में जो मूलता है हमारे क्षेत्र में वह पेंटिंग हैं मूर्तिकला है और मिट्टी के कई सारे बर्तन हैं जैसे कुल्हड़ दीये जो कि आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं चाय के लिए कुल्हड़ बहुत बनाए जाते हैं और आजकल सब कुल्हड़ के चाय पीने में बहुत इंटेस्ट दिखा रहे हैं जिससे यह लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है और इसे अपनी कला दिखा रहे हैं लोग बाग जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है और पेंटिंग भी बहुत हैं साड़ियाँ हैं जिन पर पेंटिंग की जाती हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर महेश्वरी साड़ियाँ आती हैं उस पर महेश्वरी पेंटिंग की जाती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की कलाएँ और शिल्पकार होते हैं जो अपनी अलग अलग कलाओं को अपने क्षेत्र को अलग से दिखाने की कोशिश करते हैं